कोनो सामान ऑनलाइन आर्डर करै छियै तब डिलीवरी बॉय आबै छै सामान लए के लेकिन जे पता हम पहिले सँ देल रहै छियै डिलीवरी एप्पमे ओ पताके पास अगर हम नहि रहै छियै तब पता बदले लए हम एप्पमे सँ डिलीवरी बॉयके नम्बर देखके कॉल लगबै छियै आओर ओकरा रिक्वेस्ट करै छियै की अभी हम ई पता पर नहि छियै अभी हम नयका पता जकर बिलकुल सही स्थान ओकर पिन कोड ओकर जिलाके नाम लोकेशन बोलि के दै छियै कोई मन्दिर या कोई बड़ा इसकूलके नाम बतबै छियै कि यहाँपर आबिके डिलीवरी हमर सामानके दए दे जाहिसँ की डिलीवरी बॉयके ई सम्भव लगै छै तऽ ओ आके सामान नया जगह पर दए दै छै या तऽ कैंसिल भी कए दै छै कितना बार